आमचे एरिये भितर लागीं म्हटल्यार फुटसाल ग्रावंड आहा एक केळशी आहा एक वेर्ना आहा एक चिकोळणा बोकमालो आहा आनी थंय स आमचे लोकल मनशांक इजिली एक्सेसीबल ग्रावंड आहात तो केन्नाय वचोन बुकींग करून ते आमी खेळोंक शकता ते ग्रावंडाचेर परत मागीर चिकले एक पंचायत ग्रावंड आहा थंय तुवें पंचायतीक सांगून दवरलें जाल्यार तोय केन्नाय बी यूज करूंक मेयटा थंय फुटबॉल आनी क्रिकेट खेळपाक मेयटा परत मागीर चिक स्पोर्ट्स अथोरिटीचो चिकले आनी एक ग्रावंड आहा छय इंटर स्कूल मॅची क्रिकेट मॅची जाता आनी कोचिंग क्लासीस चलता थंय नॅट्स आहात परत मागीर चिकले एक इन्डोर स्टेडियम आहा जे तुमकां बॅडमिंटन स्कॉश खेळपा मेळटा जो आतां हालींच एडिशन केला स्कॉश कोर्ट आनी मागीर आमकां लागीं म्हणटा ते फुटसार ग्रावंडूत आहा आनी इंटरनॅशनल स्टेडियम म्हणटा तो आमकां फातोड्डा एकूच हांगासर आनी एक बांबोळे आहा एथलेटिक्स स्टेडियम मनोहर परिकर एथलेटिक्स स्टेडियम सगलीं भुरगीं एथलेटिक्साचे धडे घेतात आनी वास्को एक आनी एक फुटबॉल ग्रावंड आहा तिल्लक मैदान जें आमचें आमकां लागीं पडटा असो थंय सुद्दां शाळेचे स्पोर्ट्स इवँट्स बी इजिली करूंक मेळटा आनी थंय आय लिगाच्यो मॅची सेकेंड डिविजनाच्यो मॅची बा बा स्टे इंडियन कंट्रीच्या लेवलाचेर ती थंय घडटात आनी मागीर ल्हान प्रमाणान पयलें जाल्यार भुतया बाटा एक क्रिकेट ग्रावंड आहा सड्यार एक क्रिकेट ग्रावंड आहा जो लोकल्सांक इजिली एक्सेसीबल आहा परत नीव वाड्यार एक ग्रावंड आहा जो लोकलांक इजिली खेळपाक मेळटा आनी आमचे प्रत्येक पंचायतीन सांकवाळे पंचायत म्हणा चिकले पंचायत म्हणा तेंचे स्वताचे ग्रावंड आहात जे आमचे लोकल लोकांक इजिली एक्सेसीबल आहा